ہم نے تیراکی سیکھنے میں بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن پھر ایک اُستاد کی مدد سے میں نے مدد کی ڈوبنے جیسی مشکل صورتحال کا سامنا مجھے ایک بار کرنا پڑا تھا کیوں کہ مجھے تیراکی نہیں آتی تھی ایسے مشکل حالات میں مجھے میرے والد نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا اور میری مدد کی کیوں کہ میں بہت زیادہ پانی پی چُکی تھی جس سے میرا دِل گھبرا رہا تھا اور میں بے ہوشی کی حالت میں اُگی تھی لیکن میرے والد صاحب نے مجھے سہارا دیا اور میں اچھے سے تیراکی سیکھ گئی اور اُس سیکھنے کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کو تیراکی سکھائی جس میں مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں تیراکی سکھانا پسند کرتی ہوں